बैतूल ज़िला में रोज़गार की बहुत दिक्कत है आजीकी आजीविका चलाने के लिए सरकार को चाहिए कि छोट छोट तो भी उद्योग खोले यहाँ बैतूल ज़िला जो है कृषि के भरोसे पर है कृषि ही मुख्य रोज़गार है उद्योग है नहीं ज़्यादातर स्वरोज़गार करने के लिए लोग बाग अपनी छोटी छोटी दुकाने चलाते हैं कुछ लोग इलेकटॉर्निक की दुकान चलाते हैं कुछ कार कुछ कपड़े की दुकान चलाते हैं कुछ राशन की दुकान चलाते हैं कोई सब्ज़ी भाजी बेचते हैं मार्केट में नौकरी का कोई साधन नहीं है और कुछ लोग निजी नौकरी करते हैं बैतूल ज़िला में मात्र एक साधन आइल मिल का है जिस में कुछ लोग को नौकरियाँ मिली हुई है उसी के भरोसे अपनी दुकान घर परिस्थिति ये घर द्वार चलाते हैं बच्चों को भी उसी में पढ़ाते हैं बड़ी ग़रीबी से अपना जीवन यापन करते हैं सरकार को चाहिए छोट छोटे उद्योग खोल के और पब आदमियों को नौकरी दें उनकी रोज़ी रोटी चले घर परिवार चलाएं इस प्रकार से जीविका चलाने के लिए कुछ तो स्वरोज़गार खोले